جی ہاں اگر کوئی فرد کھیلوں کے دوران قوائد و ضوابط کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اخلاقی اصولوں پر عمل نہیں کرتا تو یہ نہ صرف کھیل کے ماحول کو خراب کرتا ہے بلکہ دوسرے کھلاڑیوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے حالات میں میرے علاقے میں کھیلوں کے ان شعبے کی طرف سے کچھ خاص اقدامات کیے جاتے ہیں سب سے پہلے خلاف ورزی کرنے والوں شخص کی زبانی طور پر تنبیہ دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اگر وہ شخص دوبارہ ایسی حرکت کرے تو تحریری طور پر شکایت درج کی جاتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جیسے وقتی طور پر کھیلنے سے روک دیا جاتا ہے یا ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے کھیلوں کے منتظم منتظم کے یا کوئی یا کوچنگس بھی ان بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کھلاڑیوں کے سب کھلاڑیوں کو کھیل کے ثوا ضوابط ٹیم اسپرٹ س دیانت داری اور احترام کے اصولوں کے بارے میں تربیت دی جاتی دی جائے کچھ ارا اداروں میں اخلاقی تربیت اور اسپورٹسمین سو اسپرٹ اسپرٹ پر مبنی ورکشاپ میں منعقد کی جاتی ہے تاکہ کھلاڑی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہوں